हांव खूब लेखकाची पुस्तकां वाचतां म्हजो सगळ्यांत आवडीचो लेखक म्हळ्यार गांधीवादी विचारवंत रविंद्रबाब केळेकार तांणी कोंकणी मराठी गुजरातींत आनी हिंदींत लेखन केलां तांणी खुबशीं पुस्तकां अणकारल्यात ताणें महाभारताचो कोंकणी अणकार केला तांणी गांधी एक जिवनी हे म महात्मा गांधीचेर पुस्तक हिंदींत बरयला तांचे वेळे वयल्यो घुलो ब्रह्माणांतलें तांडव हिमालयांत जपान कसा दिसला अशी जायतीं पुस्तकां बरयल्यात ते कोंकणी आनी मराठी वर्तमानपत्रांत नेमान बरयताले नवप्रभा दैनिकांत ते स्वगत म्हणून स्तंभ बरयताले तो खूब लोक वाचताले तांकां साहित्य अकदमीचो एकादमीची फेलोशीप फावो जाली तेच प्रमाण तांकां साहित्य अकादमीचो पुरस्कार आनी ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जालो तांकां महात्मा गांधी तशेंच काकासाहेब कालेलकर हांचो सहवास लाबलो ताणें कोंकणीक साहित्य अकादमीची मान्यताय मेळपा खातीर खूब यत्न केलो कोंकणी घटनेच्या आठव्या वळेरींत घालपा खातीर ते वावुरले गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो मेळचो हाचे खातीर तें वावुरले आनी त्या खातीर तांचे खूब योगदान आसा गोंय महाराष्ट्रान विलीन न जावचे आनी ते वेगळें उरचें म्हणून तें वावुरले रायटर फायटर आसपाक जाय अशें तें म्हणटाले ह्या तांच्या संदेशांतल्यान म्हाका प्रेरणा मेळटा तें म्हाजे म्हजे खातीर आदर्श आनी मार्गदर्शक आसा